हाँ पाँच तारीख मुझे याद है मैं बोल सकता हूँ पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस इकत्तीस मार्च उन्नीस सौ सतानवे सोलह अप्रैल दो हजार सत्रह जून उन्नीस सौ निन्यानवे